आं बांसिन मोजां मोननाय गेलेमुवानो जाबाय जोलुर एबा फुतबल आं बेखौ बयनिख्रुइ बयनिख्रुइबो साबसिन मोननाय जायो मानोना बे गेलेमुवा गुबुन गेलेमुनिफ्राय आलादा आरो समायनासिन बे गेलेमुवाव गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा गेलेनो हायो जायखौ जायफ्रा खारनो हायो आरो जोनो हायो बिसोरो बे गेलेमुखौ मोजां मोननाय जायो बे गेलेमुनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफ्रा गावनि गावनि गावनि देहाखौ मोजां रोखोमै बानायना लानो हानाय जायो आरो गासैखौबो गासैनि गेजेराव बे गाव जे बेसेबां गोरों बेखौ देखायनो हानाय जायो बे गेलेमुवा मोनसे समायनासिन आरो साबसिन मानोना बेखौ गुबुन गुबुन हादोराव जेरै एसिया इउरप आमेरिका आफ्रिका आरो बायदि बायदि गुबन गुबुन हादरमाफोराव बे गेलेमुखौनो बयनिख्रुइ गोजौसिन थाखोआव दोन्नाय जादों बे गेलेमुवाव खमैनो मोनसे हान्जायाव जिसे जन गेलेग्रा थायो आरो मोन्नैजों मोन्नैजों ज' जानानै बे गेलेमुखौ गेलेनाय जायो बे गेलेमुनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन बल लानो हायो बेफोरखौ साबसिन गेलेगेरि मोन्नाय जायो आरो बे गेलेमुवाव जाय हान्जाया जाय हान्जाया बांसिन गल होनो हायो बे बे बे हान्जायानो देरहानाय जायो बे हान्जा जाय हान्जाया बलखौ बांसिन लादोंब्लाबो गुबुन मोनसे हान्जाजों गलखौ गलाव बांसिन सोजायो बे हान्जाया बेयाव जेन्नांगौ गोनां जायो बे बे जोलुर गेलेनायाव गोबां मानसिफ्रा गेलेनो सानब्लाबो जुदि देहाया मोजां थायाब्ला गेलेनो हाया मानोना बेयाव खारनांगौ बारनांगौ आरो जोनांगौनि खोथा थायो बे गेलेमुवा बयनिख्रुइबो आं मोजांसिन मोनो मानोना बेयावहाय मोनसे डिसचिप्लिन एबा मोनसे आब्रुथिगोनां गेलेमु बेहा दङ बेहा टाइमजों लोगोसे समजों लोगोसे खोथा दं आरो गासैबो गासैबो आयेन आरो गासैबो रोखोमनि आयेनफोर बेयावहाय थायो बे आयेननि गेजेरजोंनो बे गेलेमुवा थाङो आरो बेयो सुबुंनि बिखायाव बयनिख्रुइबो साबसिन मोनसे गेलेमु होनानै सायख' जानाय जायो